हाँ बैंकसँ गाँवमे आबिकऽ लाभ एतबे अइ कि बैंक्समे बच्चा लड़िका पाइ भेजैये ओहो लाइन लागि कऽ लाबऽ पड़ैए लाइनसँ लेलहुँ धर्मक काज सभ होइ छै गाँवमे आओर चीजके सहायता तऽ किछु नहि भेटैए मे एते मन्दिर बगेरा जतेक चीज बनै छै ओतऽ काबिले सभ खाइ छै एमहर गरीब लोकके थोड़बे दै छै किसानके थोड़बे केओ दै छै अहाँके उ नहि होइ छै कयल तऽ उ अहाँके तऽ गरीब लोक तऽ गरीबे जकाँ जीतै अऽ कऽ हेतै अहाँके बैंकसँ उ काज सभ नहि होइ छै कयल बैंक सभमे लड़िका पाइ पठाबैए ओहे पाइ लाबऽ गेनहुँ छोड़ेनहुँ तऽ लऽके एनहुँ अपन काज केनहुँ आओर एमहर तऽ किछु लाभ देबे नहि करै छथिन सरकार तऽ हमरा सभके वृद्धो पेंशन जखने जकरा सभके उम्र भऽ गेल छै तेकरा सभके वृद्धा पेंशन अबै छै घरके काज केलनि जकर उमर नहि भेल छै तऽ की करतै ओकर तऽ समय जे बिताहेबे के छै उ समय केनाहितो गरीबीसँ बिताबै छै गरीब लोक तऽ गरीबेसँ बितेतै उ काज सभ लोक करैए अपन केनाहितो घर चलाबैये गरीब लोग जे किसान अइ से किसाने जकाँ रहत ने आओर जे बाहर नहि गेल ओकरा तऽ बहुतके कष्ट भऽ रहल छै गाँवमे ओकरा कोनो लाभ भेटबे नहि करै छै गाँवमे लाभ छै हे नहि किछो गाँवमे तऽ ओ केओ देबे नहि करतै लाभ उहे गरीबी सँ लोक जीबैये केनाहितो अपन समय बिताबैये गरीब लोक की करऽ केनाहितो खेती बाड़ी अपन केलक अपन समय बितेलक बैंकके अतऽ तऽ बैंकोमे लफरे रहै छै कखनो केना जाउ केना पाइ निकालब आइ सइने छै आइ रइबे छै आइ तऽ कुनो नेट अथिये नहि छै कोनो सुविधा तऽ भेटबे नहि करै छै गाँव घरमे कोनो सुविधा नहि छै किसानके लेल किसान तऽ केनाहितो कऽ अपन जिबैये की करऽ गरीबी अइ छै तऽ दूर करऽ के छै गरीबी दूर करै छै आओर तऽ किछु लाभ हमरा भेटै नइए की हम करू केना कऽ जियब तखन किसान छी तऽ खेती बाड़ी अपन कऽ कऽ केनाहितो कऽ जिबै छी